हेल्लो हेल्लो

हेल्लो हॅं चावल लेबै की हॅं चावल खरीद करै छियै

ओ तऽ कोन कोन चावल अहाँ लग मे अइ

हॅं अच्छा अपना लग मे देहातियो चावल छै जे गाम घर मे चावल भेटै छै जी जी एहिमे उसना सेहो छै उसना चावल अरवा मे नहि छै भोज भात लय तऽ हमरा सब कऽ अरवा चावल के आवश्यकता होइ छै ताहिमे ओ अच्छा पलाऊ के लेल चावल सेहो राखै छियै आ ओ भागलपुरेके कतरनी छी ने की लोकल बला

अच्छा वासमती छेबो करै की रेट छै वासमती के हूँ अच्छा अच्छा अच्छा सब्जी के की रेट छै अच्छा तऽ अपना लग मे जते चावल चाहबै से भय जेतै किये तऽ हमरा तऽ पाँच क्विण्टल कम सॅं कम चाही अच्छा अच्छा स्टॉक मे छै तऽ शाम तक भय जेतै शाम तक मे भय जेतै अच्छा अच्छा चावल मे गमक छै ने यौ किये तऽ आइ काल्हि जे बाजार मे चावल एलैय ने ओहिमे देखैमे बड्ड सुन्दर लागै छै लेकिन गमक नहि होइ छै गीला भय जाइ छै जी हूँ चावल एकर मतलब भय जेतै अहाँ लग मे सब क्वालिटी के चावल रहै छै तऽ ठीके छै तऽ साँझ मे हम आबै छी लऽ लेबै ठीक